ہاں میرے دوست نے بائک میں حصّہ لیا تھا بائک ریسنگ میں جب ہم گئے تھے وہاں بہت ساری بھیڑ تھی بہت بہت نئی نئی بائکیں تھیں اور اسپورٹ بائکس اینڈ اِسی طرح سے بہت ساری بائکیں تھیں جو جب ہم نے دیکھا تو ہمیں بہت خوشی ہوئی اور میرا وہ فسٹ ٹائم تھا تو ہم نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یہ ریسنگ کیسے کی جاتی ہے تو اُنہوں نے ہمیں بتایا تو ہمارا دوست ہمارے دوست کو کافی اکسپرینس ہے اور اِس سے پہلے بھی وہ مطلب وہ بائک میں زیادہ انٹرسٹڈ تھا تو اُس نے فسٹ وہ فسٹ لے آیا بائک میں بائک ریسنگ میں اور اِسی طرح سے وہ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتا گیا بڑھتا گیا اور